जादै जेह्ड़े बाईक चलाने आह्ले बंदे न ते ओह् बाईक्स सिखदे न ते उसलै जादै ओह् गलती एह् करदे न कि जेह्ड़े बाइक चलांदे ना कि ओह् ब्रेकां बहुत मारदे न मतलब केईं बारी ऐसा होंदा ना कि जिन्नी ब्रेक चाहिदी होंदी उन्नी मारदे निं जैदा मारी उड़दे ओह्दी बजह कन्नै बी टैर स्लिप होई जंदे बैसे अज्जकल दा जमाना ऐंटी ब्रेक लॉक सिस्टम आई गेदा ऐ ते ओह् चाहिदा ब्रेक मतलब ठीक बजदी ते शैल बजदी स्लिप निं मारदा टायर ऐहीं धोड़ी सिस्टम निं ऐ एह् ऐ की जेल्लै अजें बी ऐमें केईं बार ऐसा होंदा ऐ की जिंदे कोल एबीएफ सिस्टम हैन ओह् जिन्नी ब्रेक उनें मारनी चाहिदी ऐ उन्नी नेईं मारदे ओह्दे कोला जादा एक्सट्रा मारदे ते जां घट्ट मारदे ते उंदे कोला बजदी निं ऐ ओह्दी बजह कन्नै बाइक्स डिग्गी पौंदियां न जां टक्कर मारी जंदे न बड़ी बारी इंया होंदा ऐ ते ते ओह् जादैतर ओह् जेह्ड़ी कॉमन मिस्टेक ऐ एह्दी ते एह्बी ऐ कि एह् क्लच निं छडदे हे ते छड़ङन बी ते केईं बारी ऐसे होंदे न की यकदम छड्डी ओड़दे ओह्दी बजह कन्नै केह् होंदा कि मोटरसैकल खड़ा होई जंदा पिच्छुआं डिग्गी पौंदा कोई मोटरसैकल खड़ा होई जंदा ते मतलब डि'ग्गी पौंदा ऐ ते केईं बारी ऐसा होंदा कि मोटरसैकल उंदे कोला बंद होई जंदा ऐ ते सब तूं मेन प्रॉब्लम एह् ऐ की इंदे कोला क्लच निं छुड़कदा ऐ ते इंदे कोला क्लच छड्डना बहुत औखा होंदा ऐ की उनेंगी पता निं चलदा की किन्नी रेस पर किन्ना क्लच छड्डना ऐ लेकिन एह् बल्लें बल्लें अपना एह् सिखदा आई जंदा ऐ पर सारें कोला पैह्लें इयै प्रॉब्लम होंदी ऐ होर अपने ब्रेकें दी प्रॉब्लम रौहंदी ऐ ते एह् बंदा कोई स्हेई सखानै आह्ला होऐ ते बंदा करी बी सकदा लेकिन केईं बारी ऐसा होंदा की बंदा नेईं बी पता लगदा किसे चीज़े दा ते डिग्गी बी पौंदे बंदे होई जंदा ई बड़ी बारी तुसेंगी पता जेल्लै मोटरसैकल चलाना होऐ डिग्गी डिग्गी बंदा सर होंदा ऐ केईं बारी डिग्गदा ते केईं बारी किश होंदा ऐ होर जेह्ड़े अपने मेन होइया जेह्ड़ा बड्डा मेन जेह्ड़ा रोड़ ऐ जेह्ड़ा फॉलो करना चाह जेह्ड़ा साढ़े यूथ गी यूथ ना जेह्ड़ी एह् बिल्कुल रूल फॉलो निं करदी ऐ अपनी ते काफी रुल न एह् बिल्कुल फॉलो निं करदी एह् म्हाराज पैह्ला सब तू पैह्ले नंबर ते दिक्खना चाहिदा ते अपनी हेलमेट पाई लेई ऐ फिर चैक करने मोटरसैकल दे कागज़ बगैरा ओह् पूरे सारे कंपलीट न ब्रेकां मोटरसैकल चलदा शैल ऐ की अगर मोटरसैकल दियां ब्रेकां नेईं होन की चला दे निं बंद होआ दे एह्दे कन्नै बड़े बारी होंदा की एक्सीडेंट होने दे चांस बड़ा जादै बधी जंदा ऐ ते एह्दे कन्नै अपना मोटरसैकल दिक्खियै चलाना ते पैह्लें अपनी हेलमेट पानी होर बाकी अपने बूट पाने अज्जकल बूटें दा बी रूल ऐ बूट पाने गलव्स पाने जो बी तुस चाहंदे ओ होर बाकी एह् दिक्खियै बाकी इद्धर उद्धर कट मारना बाकी होर अपना एह् ऐ की केईं बारी एह् यूथ ऐ निं हेलमेट निं पांदी ऐ हेलमेट बगैरा उनेंगी लगदा कि एह् ओह् ऐ कि हैलमट बगैरा टौहर लगदी ऐ हेलमेट बगैरा टौह्र टूहर ते पता निं लगदी ऐ जां निं लगदी पर हैलमट कन्नै ना बड़ी बारी ऐसा होंदा ऐ की निक्का हारा बी डिग्गने कन्नै सारे बड़ी चोट लग्गी जंदी ऐ सिर बड़ा नाज़ुक होंदा ऐ बंदे दा दमाग बड़ा नाज़ुक होंदा ऐ अगर दमाकै ई माड़ी हारी बी सट्ट लग्गी जाए ना ते पूरी उमर बरबाद होई जंदी बंदे दी इस करियै भामें एह् लगदा की थोह्ड़ा किलोमीटर दूर बी जाना होऐ ना हेलमेट पाइयै जाना चाहिदा जरूर जाना चाहिदा पूरा बंदा अपने दिक्खियै जाये सबकुछ ते इक्क नंबर बंदा ते केईं लोक ना इंडीकेटर निं दिंदे हैन साढ़ा डिपर मारना होग ते अपनी साईड मल्लो हा इंडीकेटर निं देना इंया मुड़ी दिंदे ओह्दी बजह कन्नै बंदा बड़ी बारी डिग्गदा ऐ में खुद डिग्गी गेदा केईं बारी इंया गै केईं बारी ऐसा होंदा की अगला बंदा इंडीकेटर निं दिंदा ऐ ते जेल्लै ओह् मोड़दे न ते कन्नै गै डिग्गदे न आपूं ते डिग्गदे ते डिग्गदे सानूं बी लेई जंदे कन्नै ते बाकी जे डिग्गनै दी गै गल्ल ऐ ते ओह् होंदे कि इंया गै अपने अपने एक्सीडेंट रोकी सकदे की एह् स्हेई बंदा जाने स्हेई मोटरसैकल होवै सबकुछ ओके होऐ एह् इयै बस इन्ना गै